देखु यदि हमरासँ पुछबै जे खेल जे छै ओ आनन्द तनावसँ मुक्ति आ आनन्ददायक कोना प्रदान करैत छै हम इएह कहब जे मानसिक तनाव जे होइत छै एक तरहसँ मानसिक घाव भेलै आ खेल ओकर ओ दवाइ भेलै जेना अगर शारीरिक रूपसँ घाव भए जाइए तऽ जेना मलहम लगबै छिऐ ने मलहम ओहिने मानसिक घावसँ मुक्ति पाबए लेल अहाँकेँ खेल जरूरी यऽ किआकि देखु ई सभ जगह लिखल छै अगर खेलकूदमे अहाँ संलग्न नहि रहबै शारीरिक फिट नहि रहि सकबै देखु खेल ओ चीज छिए जे अहाँसँ व्यायाम करा दैए खेलैत खेलैत ओ दौरान अहाँसँ व्यायाम करा दैए आओर व्यायाम तऽ सर्वव्यापी गप्प छै जे व्यायाम करला अहाँ अहाँ सभकेँ अहाँ सभ शारीरिक रूपसँ तऽ पूरा तरहसँ चुस्त दुरुस्त रहबै करबै मानसिक रूपसँ भी हर हमेशा तैयार रहबै पूर्णतया कभी भी अहाँ सभकेँ मानसिक रूपसँ तनाव नहि हैत हँ उदाहरण स्वरूप जतेक भी खेलक लोक छै खेलसँ जुड़ल लोक छै हुनकासँ हुनकर उदाहरण लए लिऔ हुनका देखु अहाँ गुणी सभ कतेक चुस्त दुरुस्त मानसिक आ शारीरिक रूपसँ रहैत छथि